शेता लागून आतां एक नीव पद्दत येली म्हणटा ती ट्रेक्टर पयलें कितें जाताले पयलें आमी बलांनी जोत घालताले शेतांक ताका लागून टायम खूब लागतालो आनी सामके बैल आनी मनीस बी सामकी जाम जाताले आतां ट्रेक्टर येल्ले कारणाक लागून टायम खूब वाचता आनी दुसरे म्हणटा तें पयली आमी जेन्ना शेत रोवपाक वयताली तेन्ना आमी कितें करतालीं सगळीं जाण घरांतली मनशां गेली एक जाग्यार रावली आनी सगळीं सामकी लावपाक स्टार्ट करताली आनी ताका लागून आमगेले पीक जे आसा पळय तें मातशें कमी येताले कित्याक झाडां सारके जागो मेळनासलोलो वाडपा आनी एक कडेन सामकी गच्ची अशी जाताली पूण आतां नीव पद्दत येला ती म्हणटा ती दोरी यूज करून लावपाची दोरयेचेर कितें करप सारके मार्कींग करप कितले इतले जाग्याचेर शेत लावपाक जाय तें मागीर कितें करपाचे एकटे मनशान एक सायडीन धरपाचे एकटे मनशान एक सायडीन धरपाचे आनी ती सारकी एक बांदयां मद्दी दवरपाची आनी ज्या कडेन आमी मार्क केल्या थंय सारके एक एक मनशान रावपाचे आनी सारके लायनीन लायत वचपाचे म्हणटगीर कितें जाता त्या धानाक सारको जागो मेळटा वाडपाक जितलो वेळ सायडीच्यान जावं वयर वचपाक जाय तो सारको मेळटा आनी पीक बी वाडटा वो सामको नीव येल्या म्हणटा ती पद्दत आनी आतां आतां लोक स्टार्ट करता ही करपाक आनी हे दुसरी म्हणटा ती आमी पयलीं कित करताली हातान कट करताले शेत वेळी बी घेवून पूण आतां कितें जाला सामके नीव सामके हारवॅस्टर म्हणटा ती मशीन येयल्या तेज्यान कितें जाता डायरेक्ट ती शेतान वयता लायनीन एक बरोबर कट करत वता एक सायडीनच्यान भात पडटा एक सायडीच्यान बैलां घालपाक तें तण पडटा ताका लागून आमकां कितें जाता आमकां सामके बरें कांयच काम करपाचे ना थंय वचपाचे आनी पळोवपाचे एक सायडीच्यान पिशवी मात धरून रावचे पडटा तें भात पडटा तें धरपाक आनी ही सगळीं आमकं म्हायती जी आसा ती खंयच्यान मेळटा म्हणल्यार सरकार कितें करता आसा सगळ्यां गांवांनी वचून एक एक जाग्यार करून दाखयता कशें करून करप तें खनची खनची मशिनां येली ती सांगता पंचायतींतल्यान बीन लोक येतात आनी तेमी सांगतात अशे अशे बाबा नीव नीव मशनी येल्या असले असले पद्दती येल्या तेज्यान तुमगेले हे जे इनकम जे आसा ते तुमगे वाडपाक शकता मागीर तुमगे झाडां जी एखटांय चिड्डून रावलेल्याची दुयेंसा जाताली झाडांक आनी किडी बी पडटाले तें मात्शे कमी जातले आनी आतां आनी एक सामके नीव येल्या म्हणटा तें पायपलायन उदक घालपाचे

एक जाग्यार एक टायम लावन दवरपाचो इतले जाग्यार एक बांदी भरली म्हणटगीच दुसरो पायप स्टार्ट करपाचो तें बी सरकारा कडेच्यानूच कळटा आनी ती प्रत्येक गांवांत वचून सांगतात कशे करपाचे कितें सगळे सांगता करून बी दाखयता तशे आमकां शेताचे नीव नीव पद्दती नीव नीव जे प्रयोग येला तें आमकां कळून येता